वजन बढ़ाबै के लेल हमरा गाँव मे बहुत ज़रिया यऽ बहुत से सुझाव यऽ वजन बढ़ाबै के लेलक आदमी के जे छै सुबह उठि के मुँह धोए के जे छै फुललका चना मूँग के दालि के जे छै से फूलाके सुबह जे छै नास्ता मे खा लियो दूटा केला खा लियो गाय के दूध आधा लीटर पी लीय अगर गाय अहाँके दुआरि पर यऽ तऽ शुद्ध दूध मिलत तऽ बॉडी आओर तेज़ी सॅं फैलत अगर केकरो आओर सॅं लै छियै उठौना लै छी अहाँ तऽ ओ जे छै मिक्स मिला भी कए दै यऽ तऽ ओ भी दूध जे छै अहाँके लेलक ज़ादा ही फ़ायदा हेतै आओर जे छै गाँवमे जे छै वजन बढ़ाबै के लिए जे छै जिम जोईन करि लीअ जे छै अपन घरेलू नुक़्स करूँ घर पर बॉडी बनाबू डीप्स मारू एहि सबसे जे छै शरीर मे फैलाव होइ छै आओर जे छै से खाना पर जे छै ज़ादा ध्यान दियौ खइयो टाइम टाइम दिन मे जे छै कम से कम अहाँ तीन बार खइयो अच्छा अच्छा खाना खइयो वजन जे छै फट से बढि जेतै